ہم اپنے تہواروں پہ بہت لذیذ کھانا بناتے ہیں جیسے عید بقرعید محرم ان سب دنوں میں ان سب تہواروں میں ہم لوگ بہت لذیذ کھانا بناتے ہیں جیسے عید میں عید میں سیوئی دودھ گوشت پلاؤ بریانی دہی بڑا چاٹ یہ وغیرہ چیز یہ سب چیزیں تہوار میں بنتی ہیں اور رہی بقرعید کی بقرعید میں آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بقرعید میں گوشت گوشت ہی گوشت ہوتا ہے جیسے گوشت میں بریانی بنائی جاتی ہے گوشت پلاؤ مٹن بنائے جاتے ہیں کوفتہ بنائے جاتے ہیں سیخ کباب بنائے جاتے ہیں کورمہ بنائے جاتے ہیں یہ سب چیز اس میں بقرعید و بقرعید میں بنایا جاتا ہے اور محرم میں محرم میں روایتی طور پہ ہم لوگ تو محرم نہیں مناتے ہیں لیکن پھر بھی جو مناتے ہیں وہ تہوار کے طور پہ کھچڑا بناتے ہیں تہوار کے طور پہ کھچڑا بناتے ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ عید میں بناتے ہیں عید ایسی خوشی کی چیز ہے جیسے سارے عید ایسی خوشی کی چیز ہے کہ جیسے سا سارے مسلمان کو عید کی شدت سے تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اس دن عید کے دن اچھے اچھے پکوان بنائیں گے اچھے اچھے کھانا بنائیں گے تاکہ لوگوں کو کھلائیں اور اپنا بھی کھائیں عید ایسی تہوار ہے جوکہ انسان کو خوشی کا خوشی میسر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اس اس عید عید میں انسان کو زیادہ سے زیادہ پکوان کی پکوان کی زیادہ سے زیادہ تیاری کر کرتے ہیں سارے مسلمان عید میں پکوان کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرتے ہیں کہ یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے یہ چیز بنائیں گے اور شب برأت میں شب برأت میں ہم لوگ کے یہاں حلوہ بنایا جاتا ہے دو تین طرح کے چار پانچ طرح کے حلوہ جیسے جیسے کہ چنے کا حلوہ مونگ کا حلوہ انڈے کا حلوہ سوجی کا حلوہ یہی سب چیز تہواروں میں بنائی جاتی ہے